मेरै कन्नैं सोआल करा दे न डोगरी दे बारे च जेह्का साढ़ा मिडिया ऐ सेह्त गी कियां कवर करदा ऐ ते ऐजुकेशन जेह्के पैह्लैं साढ़े डोगरे बच्चे हे एह् पढ़दे नी ऐहे नौकरियां इनेंगी दिंदे हे लेकिन एह् लैंदे नी ऐहे इनैं बस उऐ चाही दियां होंदियां दकानां करनें आं खेत्ती बाड़ी दे कम्म कीते ओह्दे च गै मस्त रौंह्दे हे ते हून अज्ज दे बच्चे इन्नें पढ़े लिखे दे इन्नें ऐजुकेट होई गेदे हर घर दा बच्चा इन्ना पढ़े लिखे दा कि गौरमैंट इनेंगी नौकरियां गै नी देआ दी ते करन केह् बचैरे इनें किश लब्भा दा नी ऐ केह् करन तुस दस्सो ना डोगरे साढ़े करन केह् एह् खेल कूद इयै किश कम्म एह् नी करनां चाही दा इनें अपनां जेह्ड़ा कल्चर ऐ ओह् नी ईनेंगी पता और अस बाह्र जाच्चै लोकें गी हर बंदेगी अपनें कल्चर दा पता ऐ सेकिन साढ़े डोगरी कल्चर दा बिल्कुल पता नी ऐ इनें कल्चर पढ़ाना चाही दा इनें जम्मू दे डोगरें गी अपनी डोगरी मतलव पढ़नीं चाही दी इनेंगी दस्सनां चाही दा मतलव साढ़े जम्मू दा केह् कल्चर ऐ ते एह् जेह्के लोग आखदे कि एह् ओह् न दूई कास्ट दे लोग न इनेंगी तुस नौकरियां देई ओड़ियां ते साढ़े बच्चें गी नी दित्तियां एह् चीज़ होनीं नी चाही दी मतलव इस चीज़ चा दा पिच्छें होना चाही दा अस डोगरे लोग आं प्यार प्रेम होनां चाही दा असें डोगरें बी डोगरी इक ऐसी चीज़ ऐ हर जगाह् चलदी ऐ हर बंदे गा पता ऐ कि अस डोगरे न लेकिन असें लोकैं डोगरी ऐ ओह् खत्म करा ने लेकिन एह् नी होनां चाही दा डोगरी गी अग्गैं गरो इसी बधाओ पढ़ाओ कन्नैं डोगरी गी हर बंदे कन्नैं इसी डोगरी गी अग्गै करो ते अपनी कन्नैं सेह्त ऐ जेह्ड़ी एह्दा बी ध्यान रक्खो